میری رائے میں میڈیا اور تعلیمی نظام زبان کی نمائندگی میں کچھ حد تک کامیاب ہیں لیکن ابھی بھی کئیں پہلوؤں میں بہتری کی گنجائش ہے میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ عوام تک معلومات پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے تاہم موجودہ دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میڈیا میں مختلف زبانوں کی نمائندگی میں توازن کی کمی ہے توازن کی کمی ہے اکثر اوقات بڑے شہروں کی زبانیں اور لحظے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں جبکہ دہلی علاقوں میں دہلی علاقوں اور چھوٹے شہروں کی زبانیں اور لحظے نظر انداز کیے جاتے ہیں تعلیمی نظام میں بھی یہی صورت حال نظر آتی ہے تعلیمی اداروں اداروں میں زیادہ تر نصاب بڑے شہروں کی زبانوں اور ثقافتوں پر بنائی مبنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے شہروں دلّی علاقوں کے طلبائی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے زبان اور ثقافت کے فرق کو مٹانے کی بجائے اسے بڑھاوا ملتا ہے یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ زبان کے نمائندگی میں دی جانے والی ترجیحات سے نہ صرف زبان کے فرق میں مدد ملتی ہے بلکہ ثقافتی ورثے کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے رکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں مختلف زبانوں کو شامل کریں تو طلبا ہی کو نہ صرف مختلف زبانیں سیکھنے کا موقع مل ملے گا بلکہ وہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں بھی جان سکیں گے